सम्पूर्ण विश्वमे भारतीय विवाह पद्धति आ ताहूमे मिथिलाके जे विवाह के संस्कृति अछि विवाहके पद्धति अछि ओ सर्वोत्तम मानल जाइत अछि मिथिलेटामे आ मैथिल सम्प्रदायके जेभी लोक जतए छथि ओ ई देखै छथिन जे लड़का लड़कीके कुलमे छओ पुस्त आ साथ पुस्तके दुरी छै की नहि ई छओ पुस्त सात पुत्रके सात पुस्तके की महत्व ई आधुनिक विज्ञान एहि पर विस्तृतसँ जे छै रिसर्च केलथि आ ओहिपर अपन टिका टिप्पणी भी केलखिन्ह हँ मिथिलामे गोत्र देखल जाइत छै विवाहमे एहि गोत्रके भी बरा महत्व छै गोत्र मतलब एक वंश एक गोत्र बराबर एक वंश तऽ एक वंशमे विवाह नहि हुआ ई आदिकालसँ आइतक पालन होइत आबि रहल अछि एहिठुमका विवाह पद्धति बहुत विस्तारमे अछि कहबाके प्रयोजन नहि सँ आधुनिक जे छाप ओ मिथिलान्चलमे भी परि गेल अछि एहिठाम भी आब लोक बड़ा बड़ा पण्डाल दू सौ अढ़ाइ सौ तीन सौ बाराती आएब आ भोजन पर चर्चे छोरि दियौ ई मिथिलान्चल छियै एतए के आदमी अखनो सए सए डेढ़ डेढ़ सए रसगुल्ला खाइ छथि तीन तीन किलो मछली आ प्रसादी मीट खाए जाइ छथि एकर चर्चा नहि छै एकर अलावा भी अन्य व्यञ्जन सब खाइ छथिन तऽ ई सब जे खर्च ई लाइटिङ्ग फाइटिङ्गके जे खर्च ई सब बहुत विस्तारके प्राप्त केलक लेकिन मिथिलामे मूल जे पद्धति ओ अपना जगह पर अखनो कायम अछि आ एहिठुमा आर्य विवाह पद्धतिके जे ई छै एक अञ्जान लड़का एक अञ्जान लड़की माए बाप लड़का लड़कीके पसन्द केलथि आ विवाह भए गेलै एहिठुम मिथिलान्चलमे विवाह दू व्यक्तिके मिलन नहि छै बल्कि दू व्यक्ति सङ्ग दू आत्माके सङ्ग दू कुल दू समाज के मिलनके रूपमे लेल जाइत अछि तऽ मैथिल विवाह पद्धति ओना कही सकैत छी सम्पूर्ण भारतके आर्यावर्तके विवाह पद्धति अपना आपमे सर्वोत्तम ई सनातन धर्ममे बरा रिसर्चके साथ बनाएल गेल छल